ہلو جی بتائیے جی جی جی اوکے جی بالکل بتائیے جی جی بالکل بہت شکریہ بالکل ہو جا ہوجائے گی بالکل سر بالکل ہوجائے گی بتائیے اس میں آپ کا مینیو کیا ہوگا پلیز بتائیے میم سر ہمارا جو سب سے فیمس رہتا ہے نان ویج آئٹمز رہتی ہیں جیسے کہ اس میں اس میں آئٹمس رہتی ہیں سب سے ہماری جو فیمس ہے وہ مٹن ران ہے جو کہ ہم بٹر گریوی میں بنا کے دیتے ہیں جی وہ ہینڈ ٹو ہینڈ وہی پہ ہم اس کو تیار کرتے ہیں اور سرو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بریانی ہمارے پاس تین چار طرح کی بریانی ہے جس میں سے کہ حیدرآبادی بریانی ہے چکن بریانی ہے مٹن بریانی ہے مرادآبادی بریانی ہے ہوتی ہے اس کے علاوہ چکن اسٹو ہے چکن قورمہ ہے چکن جہانگیری ہے مٹن اسٹو ہے بہت ساری چیزیں ہیں کباب ہیں ارے سر بہت ہے اس اس سے اچھا ملے گا آپ کو بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ گرم گرم کھلائے جائیں گے شامی کباب بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس دونوں طرح کے کباب ہوتے ہیں

مال پوا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کہیں کہیں گے پیسٹریز ہیں بہت ساری آئٹم ہوتی ہیں میٹھے میں اچھا اچھا سر میں آپ کو مینیو بھیجتا ہوں اس میں سے آپ آئٹم سلیکٹ کرئیے جو بھی آئٹم ہیں اور ہمیں کوانٹٹی بتائیے آپ کتنی لوگ ہیں آپ کے میں آپ کو ایک پورا اس کا فارمیٹ بنا کے دیتا ہوں کتنا اماؤنٹ آئے گا کیا ہے پھر آپ مجھے بتائیے گا جیسا بھی ہو سمجھ رہے ہو سر اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ریسٹورینٹ سے لے مطلب بنا بنایا لینے جائیں گے یا پھر ہم وہیں پہ آپ کا پورا سیٹ اپ کریں اس کا الگ ہوتا ہے تو اسی طرح بتائیے گا مجھے ہاں تو میں آپ کو شام تک اس واٹس ایپ پہ مینیو بھیجتا ہوں آپ ڈسائڈ کرکے مجھے بتائیے کیا کیا آئٹمس چاہئیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو